اُردو زبان میں بہت سارے جملے ہیں محاورے ہیں جو عام گفتگو میں استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ سلام علیکم آئیے تشریف رکھیے اور فرمائیے آپ کیسے ہیں اور جیسے کہ محاورے ہوئے عید کا چاند ہونا چور کی داڑھی میں تنکا ہونا اور ایک محاورہ یہ ہے کہ چور چیر چور چور موسیرا بھائی ویسے کافی ساری کہاوتیں جملے ہیں اور آپ تو بالکل ہی بڑے آدمی ہو گئے ہیں ایسے بہت سارے جملے بھی ہیں جو عام روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں ویسی کہ آ آپ تو بالکل عید کا چاند ہو گئے ہیں نظر ہی نہیں آتے ایسے بہت سارے جملے ہیں محاورے ہیں اور آ آپ کے سے گفتگو میں بات کرتے ہیں کہ آپ کے والدین کیسے ہیں آپ کی والدہ کیسی ہیں آپ کے آپ کے آپ کی اہلیہ کیسی ہیں آپ کے صاحبزادے کیسے ہیں ایسے عام گفتگو میں بہت سارے ایسے جملے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اور بہت سارے محاورے بھی ہیں جیسے کہ شور چور موسیرا بھائی